ہمارے اسکول میں لائبریری ہے لائبریری ابوالحسن ہے جس میں بہت ساری کتابیں ہیں اور ہم نے ان کا مطالعہ بغور کیا ہے اور جب ان کو میں مطالعہ کے لیے بیٹھتا ہوں تو آس پاس بہت سکون اور سنجیدگی کے ساتھ پر سکون میں اپنا سارا کام کرنے کے بعد یکجہتی سے بیٹھ کر ساری کتابیں جو جو پڑھنی ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں ایک سائڈ میں رکھ کر کے آرام سے بیٹھ کر پھر کتاب کا نام لکھ کر اپنے استاد سے مشورہ کر کے کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں اس لیے کہ مطالعہ بھی ایک طرح سے بہت اہم ہے اور اس کو جب پڑھیں تو بہت سکون سے اس کو دماغ میں بیٹھاتے جائیں اور ہم زیادہ تر جو کتاب کا مطالعہ کیا ہے وہ حضرت مولانا سید ابوالحسن الحسنی الندوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں